सओ पाँच सओ एक हजार दस हजार बीस हजार चालीस हजार पचास हजार साठि हजार सत्तर हजार अस्सी हजार नब्बे हजार